हैलो केह् हाल चाल बस अस बी ठीक ठाक कुत्थें ओ अच्छा अच्छा में दुकान उप्पर गै ऐही आं बस अच्छा अच्छा आं मिगी साढ़े चार सौ दा पेआ आं साढ़े में बेसीकली ऊधमपुर दा गै लैता हा हून ओह् मेरा कस्टमर हा उस मिगी इक्क हट्टी सजस्ट कीती दी ही होलसेल दी उत्थां लैता में साढ़े चार सौ रपे दा कोई चक्कर निं अंऊ ओह्दा लिंक जे बी ऐ ओह् लैता ओह् अंऊ तुसेंगी शेयर करगी ते ओह् थ्होई जाना तुसेंगी ते आं ओह्दे कन्नै गल्ल करी लैयो होर अपना बंदा अच्चा बदा सबकिश परफैक्ट थ्होना तुसेंगी होर सस्ता बी थ्होई जाना नमां प्रोडक्ट इसलै डिमांड एह्दी ही कुड़ियां मंगाये दे हे पता निं केह्ड़े केह्ड़े फाऊंडेशनां फाऊंडेशनां मंगाई दियां हियां एह्दी डिमांड ही ते में सोचेआ उऐ लेई आह्नी आं ते ओह्बी पाये दे डब्बे थोह्ड़े आं होर बी अंजी अंजी आं कुड़ी आं ते उत्थें होलसेल हट्टी ऐ उत्थें आं केह् आक्खदे दमेल थ्होई जानी तुसेंगी उधमपुर दमेल जाह्गे उत्थें बी हट्टी ऐ उत्थें बी थ्होई जाना तुसेंगी ठीक ऐ ठीक ऐ